हैलो हा ॿुधायो हैलो हा भेण ॿुधायो ॿुधायो तव्हांजे पुट जी शादी आहे मूंखे ख़बरु आहे हा हा हा हा मूंखे ख़बरु आहे हा हा ॿुधो न तेलु तेलु थींदव ट्वैंटी तारीख़ थींदुव राति जो तेल में मोजिरी यादि सां विझिजो मोजिरी ऐं ॾिया वग़ैरह जेका मटिकी थींदी आहे उहो यादि सां रखिजो तेलु थींदो राति जो कुझु नवें लॻे ठीकु आहे हुन में सभु सामानु तव्हांखे मां जेका वॉट्सप लिस्ट मोकिलियां उहा यादि सां हुन हिसाबु सां सभु सामानु रखिजो ॿिए ॾींहं ते सुबुह जो और ॾिख थींदी ॿारहें लॻे खन ऐं हथ्याले जो टाइम चईं बजे छो तव्हां छोकिरे वारा आहियो थोरो देरि न कजो टाइम सां पहुचिजो मां तव्हांखां अॻु में पहुची वेंदमि मां टी बजे हुते पहुची वेंदमि मां टी बजे हुते पहुची वेंदमि तव्हां पंहिंजे टाइम ते जेको आहे तव्हांखे टाइम मां ॾिनो आहे चईं बजे तव्हां हुन हुन टाइम ते पहुचिजो मां टीं लॻे पहुची करे पंहिंजी तियारी चालू करे छ्ॾींदमि हाणे असां तव्हांजा झूना जजिमानु तव्हां असांजा झूना जजिमानु आहियो तव्हांसां असां छा ॻाल्हायूं जेको ॾींदव उहो ख़ुशी ख़ुशी सां तव्हां बि ख़ुशीअ सां असांखे ॾेई छॾियो जीअं असां बि नाराज़ु न थियूं हा सुठे नमूने वठी छॾींदासीं तव्हां हुन जी चिंता न कयो बाक़ी तव्हांखां पूॼा वूॼा असां सुठे नमूने कराईंदासीं विधी अनुसार तव्हांजी पूॼा कराईंदासीं असां ॿारु तेल जो ॾह लॻे खन राति जो तव्हां बिस्किट तियारु रखिजो ऐं हा हा बिस्किट वग़ैरह तियारु रखिजो ऐं मां जीअं तव्हांखे अॻु में बि चयो भई मोजिरी रखिजो यादि सां छाकाणि त माण्हू घरु बदिलाईंदा आहिनि रिशपेशन शादी वादी कंदा आहिनि उहो कुझु कुझु सामानु भुलिजी वेंदा आहिनि हिन जे करे जेके जेके तव्हांखे शयूं चयूं आहिनि उहो यादि सां रखिजो हा हा हा हा मां तव्हांखे सॼी वॉट्सप वॉट्सप लिस्ट वापसि तव्हांखे मां करे थी छॾियां जेका तव्हां वापसि हिकु दफ़ो ध्यानु सां ॾिसिजो जेका जेका शइ खपे तव्हांखे खपनि त पंहिंजी बैंड वैंड घुराइजो श शहनाई वग़ैरह घुराइजो हा न न हाली त न ज़रूरत कान्हे का हाली हा ऐं ॿिए ॾींहुं सुबुह जो ॾिख ॿिए ॾींहुं सुबुह जो ॾिख कयूं ॾिख ॿारहें लॻे खन ऐं चईं लॻे हथ्याले जो टाइम हा हा मां टाइम ते पहुची वेंदमि मां टाइम ते तव्हांखा अॻु में पहुची वेंदमि चङो हुते मिलूं था वरी ठीकु आहे